جی ہاں میں نے متبادل رننگ ورزش کی ہے ٹریل رننگ قدرتی راستوں پر دوڑنا زیادہ چیلنج ناہموار راستے مسلس کو زیادہ کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں بہترین کارڈیو اور بیلنس یہ ہماری اسٹیمنا کوآرڈینیشن اور بیلنس کو بہتر بناتا ہے کام بور کام بورڈم خوبصورت مناظر اور تبدیل ہوتا ہوا ماحول موٹیویشن اور مزید لگن دیتا ہے زور پر کام پریشر کم پریشر زمین نرم ہونے کی وجہ سے جوائنٹ پر پریشر کم ہوتا ہے چنوتیاں سلیپری یا مشکل راستے انجری کا رسک بڑھاتی ہے جی پی ایس یا فیس ٹریکنگ میں تھوڑی کمی ہو سکتی ہے